हाल ही में ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे जिसे हमने कुछ दिन पहले बताया था कि आप योगा स्टार्ट कीजिए जैसे कि हमारे दादा या हमारे दादा या दादी जी हैं तो हमने इन्हें बताया था लगभग पाँच या छह महिने पहले कि योग का अभ्यास आप लोग चालू करिए तो योगा करते करते इन्हें हो गया है लगभग पाँच से छह महिने तो हम यह सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग योगा करना बंद ना कीजिए योग पर डे कीजिए जिससे आप लोगों के शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा आप लोग हेल्दी रहेंगे योगा करने से बुद्धि का विकास होता है और हमारा ध्यान केन्द्रित अभी यदि नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ पे जैसे पढ़ाई लिखाई पे हो गया तो इस लिए इस पे हम भी देंगे लेकिन दादी दादी को दादी दादा को अपने यही देना चाहेंगे हम सलाह कि प्रति दिन उन्हें करना होगा एक से दो घंटे एक से दो घंटे यदि वो योग करते हैं तो उनकी उम्र जो है कुछ और लम्बी हो जाएगी जिससे वो और कुछ साल रहेंगे जिससे और उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे कई सारी बिमारियाँ हो गई योगा में सांस सांस से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है योगा करने से ये सब दूर हो जाती हैं जिससे बुढ़ापे में सांस की बीमारी होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है आज के समय में तो आज के समय में इससे दूर रहने के लिए हर यू हर उम्र के हर इंसान को योगा करना बहुत ही ज़रूरी है जिससे जिससे उनको कोई भी बॉडी रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी जैसे सांस से रिलेटेड बीमारी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा चल रही है तो इसके इससे बचने के लिए हमें डॉक्टर्स खुद सलाह देते है कि हमें योग करना होगा सांस सांस बंद करके रोज़ सुबह खोलना होता है ये करने ये प्रक्रिया लगभग दो से तीन मिनट करनी चहिए हमें एक बार तो ऐसे करके कम से कम तीन से चार बार हमें सुबह करना होगा हम अपने दादा दादी को यही सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग योगा निरंतर करते रहिए कभी बंद ना कीजिए अगर हम हैं तो आप लोगों को कराते रहेंगे यदि नहीं है तो नहीं कराएंगे तो आप लोगों को खुद करना होगा लेकिन करना मत छोड़िए यदि आप लोग योग करना छोड़ देते हैं तो बीमारियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है तो चु अब ये बीमारी को सा बीमारी का सामना करने के बाद आप लोग हॉस्पिटल में हो जाएंगे हॉस्पिटल में से यदि बच प बचना मुस्किल हो जाता है इसीलिए की आप लोग प्रॉपर योगा करते रहिए जो भी षासन जो भी शीर्षासन हो गया वगैरह वगैरह जो भी है आप लोग करते रहिए जिससे हमारे दादी दादा हमारे बातों को समझते हैं या हम सलाह दिए भी हैं कई बार हमारे सलाह को मानकर वो आगे अभी अपने जो भी योगा के जो भी नियम हैं जो भी कानून हैं उनको करते रहते हैं रोज़ सुबह उठ के फ़्रेश होने के बाद अपने योगा में लीन हो जाते हैं योगा लगभग एक से दो घंटे करते हैं हमारे कहने की वजह से हमने ही सलाह दिया था इन्हें चार से छह महिने पहले आज भी हम इन्हें बताते रहते हैं कि आप लोग योगा ऐसे करिए ऐसे करिए जो भी भूल जाते हैं वो लोग तो उन्हें हम देते हैं सलाह और वो लोग अपने योगा के जो भी नियम हैं उन्हें फॉलो करके योगा करते रहते हैं प्रतिदिन और उन्हें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है इससे पहले वो लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार हुआ करते थे तो डॉक्टर्स और ह डॉक्टर्स की सलाह हमने मानी और हमने डॉक्टर साहब ने बताया तो यही सब चीज़ हम अपने घर के बुज़ुर्गों को भी दिए और वो आज वो एकदम स्वस्थ हैं